मां हिकु नईं ड्रॉइंग ठाहिण महिल रंग ब्रश रंगनि जी प्लेट ड्रॉइंग शीट केनवास पैंसिल रॿड़ वग़ैरह वग़ैरह सभु कुझु पंहिंजे साम्हूं पहिले रखंदी आहियां पोइ कंहिं सीनिरीअ जी पंहिंजे मन में कंहिं सीनिरीअ जी कल्पना कंदी आहियां ऐं उन्हीअ खे पंहिंजे काॻर ते लाइण जी या ड्रॉइंग शीट ते लाइण जी कोशिश कंदी आहियां ऐं अगरि न समुझ में ईंदो आहे त हुनखे पैंसिल सां मिटाए करे बि ॿाहिरि हुनखे करण जी कोशिश कंदी आहियां वरी बि न समुझ में अचे त ऑनलाइन ॾिसी समुझण जी कोशिश कंदी आहियां कॾहिं कॾहिं कुझु ऑफ़लाइन बि ॾ ॻोल्हण जी कोशिश कंदी आहियां जीअं कंहिंजूं ड्रॉइंगिस हुजनि या पंहिंजे ड्रॉइंग मास्तर सां या ड्रॉइंग टीचर सां या पंहिंजे साहेड़ियुनि जी मां ड्रॉइंग्स ॾिसी करे हुन मां कुझु पंहिंजी थीम वठण जी कोशिश कंदी आहियां ऐं मां हिन वक़्तु मूंखे टे चारि प्रोजेक्ट यानि टे चारि ड्रॉइंग मां करे रही आहियां हुन ते कमु करे रही आहियां ऐं कोई बि हिकु जीअं पूरी थींदी त पोइ मां तव्हांखे हुनजे बारे में बि ॿुधाईंदसि कि भई मां एक्चुअल चाहियां छा थी पेई ऐं मां छा ठाहिण पसंदि कंदी आहियां